गेलेनाया जोंनि थाखाय जोंनि देहानि थाखायबो जोबोद मोजां बेजों लोगोसे जोङो गेलेनायजोंनो मुंदांखाबो जानो हायो गेलेनाया अनेक रोखोमनि थायो जोङो सासे मानसिया गासैखौबो गेलेनानै मुंदांखा जानो हाया जों जा मोनफा मोनफा खेलाफोरखौ गेलेयोब्ला गाव गावबागाव रोंनायखौ गेलेयोबा जोङो देखायलांनो हायो गावनि रोंगौथिखौ जोङो जेब्ला जोंनि गेलेनायखौ जोङो जेब्लायबो देरहासार खालामनो हायो अब्ला जोङो मेंनाय होननाया थाया जोङो अनेक रोखोमनि गेलेनाय दङ जोङो जोलुर गेलेनाय खेबलु आरो क्रिकेट बारनाय खारनाय खमलायनाय अनेक रोखोमनि खेला दङ जोङो बयबो गेलेनायाव बाहागो लाफानांगौ गेलेनाया मोनसे बुहुमनाङैनो सिनायथि होनो हायो जोङो बयबो देहाखौ गेलेनायजों लोगोसे जोथोनैबो लानो हायो जोङो जोंनि देहाया लोरबांथि जाया जोङो जेब्लायबो जोंनि नांगौखिनि थै खारनाय देहानि थै खारनायफोरा मोजाङै थाबाय थायो बेजों लोगोसे जोङो गावनि साननाय हनायफोराबो गेलेनायजों मोजां जालाङो जोङो ओरैनो दलर थायालासिनो गेलेबाय थायोब्ला जोंनि मेलेमफोराबो गाज्रि फारसे थाङा